بھائی رومان ہوٹل سے بات کر رہے ہیں میں خواجہ بات کر رہا ہوں آپ کے پاس سے لاسٹ ٹائم پہ بریانی اور مٹھے آرڈر کرا تھا مجھے پھر سے اور ایک ایک بار کرنا ہے کیوں بولے تو لاسٹ ٹائم پہ آپ جو دیے تھے نا ٹیسٹ اچھا تھا اس کا وہی حساب سے پر میرے کو جو پارسل کرنا ہے نا اس میں کیا ہے معلوم لاسٹ ٹائم جو بریانی دیئے تھے آپ اس میں نمک زیادہ ہو گیا تھا اس کے حساب سے تھوڑا کم نمک چاہیے اور ایک میں کیا ہے بولے تو مسالہ تھوڑا اسپائسی ہونا ہے کیوں بولے تو وہ لاسٹ ٹائم جو چکن ایک منگایا تھا میں آپ سے مٹن منگایا تھا مٹن میں کیا ہے پھیکا بہت تھا وہ حساب سے مسالہ ڈالیے اس میں اور آپ کے پاس میٹھے بھی ہیں نا دستیاب کیوں بولے تو لاسٹ ٹائم نہیں تھے آپ کے پاس اب کے میٹھے بھی ہونا ہے پر میٹھے زیادہ ہیں نہیں شکر مت ڈالیے اس میں ٹھیک ہے اور زیادہ میٹھا مت کریے کم شکر میں ہونا ہے